ہندوستان میں ملازمت کی بازار میں مطلب بہت کم پیسے دیتے ہیں ٹیچر کو بہت دقت اٹھانا پرتا ہے بچہ کو پڑاھانا پڑتا ہے بچہ نہیں سمجھتا اس کو سمجھانا پڑتا بہت دقت ہوتا ہے ٹائم پہ بلانا پڑتا ہے اور شام میں جانا پڑتا ہے ٹیچر کو بہت دقت ہو جاتا ہے پھر روپیہ بھی کم ملتا ہے جتنا روپیہ ملتا ہے اتنا دقت بھی ہوتا ہے اسی لیے بہت پریشانی کو جھیلنا پڑتا ہے اسی لیے ٹیچڑ کو کتنا مشکل سے پڑھاتے ہیں ٹیچر کو روپیہ بھی ملتا ہے ہر ماہ ہندوستان میں ملازمت کی بازار کیا

مطلب ملازمت میں ہندوستان میں ٹیچر کو بہت سارا بہالی ہوا ہے ٹیچر ہے نا ٹیچر میں بہت سارا دقت ہوتا بچہ جو نہیں سمجھتا اس کو بتانا پڑتا ہے ٹیچر کو سمجھانا پڑتا ہے ایک بار نہیں سمجھا تو کتنا بار سمجھانا پڑتا اور بولتا بچہ کو ہلا نہیں کرو ہلا کرتا ہے بہت پریشانی اٹھانا پڑتا ہے ٹیچر کو ٹیچر ٹیچر کے ہر چیز ہی میں مطلب بتانا پڑتا ہے بچہ کو ہر چیز سکھانا پڑتا ہے ہر چیز یہ نہیں کرو وہ کرو ایسے کرو ایسے پڑھو بہت سارے چیز بتاتے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں ٹیچر سمجھاتے ہیں اس کو ٹیچر کو دقت ہوتا ہے پریشانی بھی ہوتا ہے اٹھانے میں